दस हजार नओ लाख नओ सए निनानबे नब्बे हजार नओ सए निनानबे निनानबे एक सए एक सए पाँच भए गेलै